میں کئی بیرونی سرگرمیوں سے لطف اٹھاتا ہوں جیسے کہ سفر کتابیں پڑھنا ورزش فنون اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا میرے مشاغل میں سب سے زیادہ میں تیراکی کو ترجیح دیتا ہوں پانی کی تیراکی جس کو اسکوبا ڈائیونگ بھی کہتے ہیں یہ ایک پاپولر غوطہ زنی کے انواع میں سے ایک ہے میں اس میں غوطہ لینے والا شخص ہوں جو کہ پانی کی سطح پر رہتا ہے اور مجھے زیر زمین پانی دنیا کی خوبصورتیوں کا لطف اٹھانے کا موقع ملتا ہے بغیر اس کے کہ آپ کو تنگی کا سامنا کرنا پڑے اس سرگرمی میں مجھے غوطہ زن شہرت یافتہ ریفرز کریں اور زیر زمین پانی کے وہ جانور کو دیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے ایک مختلف دنیا کی خوشبو رنگینیوں اور جذباتی تجربات کا ذریعہ بنتی ہے جو زمین پر نہیں ملتا اسی لئے مجھے یہ بہت پسند ہے